नमस्कार डॉक्टर सर मैं मैं यह अपने परिहार नगर से हूँ मेरे अभी कुछ दिनों से मतलब अच्छा फील नहीं कर रही हूँ सांस में भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा चलती हूँ तो सांस में प्रॉब्लम हो जाती है धड़कन तेज हो जाती सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी चढ़ ही नहीं पाती हूँ तो आप मुझे बताया कि भाई आप किसी ने नाम बताया कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है तो थोड़ा बताएँ आप नहीं नहीं चेकअप तो कुछ नहीं करवाया बस सब यही बोल रहे थे उम्र की वजह से है तो नहीं करवाया अब ज़्यादा ही हो गया था तब घर में बोल रहे भई चेक करवा लो नहीं नहीं पॉल्यूशन नहीं है हमारे इधर तो जी हाँ हाँ ज़्यादा दर्द नहीं इतना काम नहीं है मेरे चलने फिरने का फिर भी अभी दस पंद्रह दिन में तो थोड़ा सा चलती हूँ तो भी मेरी ये सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और मेरे दवाइयों का भी मैं दवाइयाँ ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी थोड़ा लीवर का है तो दवाइयाँ भी थोड़ी कम ही हो तो देखना तो कितने क्या दस से दो ठीक है अब देखो संडे संडे को आपका क्लिनिक खुला रहता है क्या अच्छा वो तो कोई नहीं अब दिखाना है तो देने ही पड़ेंगे क्या करें सही सही सही बिल्कुल सही है तो खाने पीने का भी थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर मैडम आती हूँ मैं एक दो दिन में अगर घर में कोई फ्री है तो फिर आएंगे हम साथ में धन्यवाद